طوطا ایک پکچھی ہے ہرا ہرے کلر کا ہوتا ہے اس کی چونچ لال ہوتی لال ہوتی ہے اس کو گھر میں بھی پالا جاتا ہے باہر بھی رہتے زیادہ تر ٹھنڈ میں زیادہ دکھتے ہیں یہ لوگ ہرے کلر کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ گھر میں بھی پالتے ہیں طوطا بولتا بھی اچھا ہے طوطا دکھنے میں بھی اچھا ہے گرین گرین کلر کا جو آپ کہیں گے وہی بولتا بھی ہے طوطا جیسے مور ہو گیا مور ہمارا راشٹریہ پکچھی ہے بلیک ہوتا ہے مور جب ناچتا ہے پنکھ پھیلاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کبوتر ہو گیا کبوتر وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے کبوتر زیادہ تر آج کل چھت ات پہ بہت دکھتے ہیں کبوتر اب تو بہت کم دکھتے ہیں پہلے بہت زیادہ دکھتے تھے کوا ہو گیا کوا بھی تو ہر وقت دکھتے ہیں زیادہ تر دیکھیے باہر چھت ات پہ دیکھیے پیڑ پہ دیکھیے گھر کے پیچھے اوچھے دیکھیے دکھتے ہیں بہت پہلے سے تو اب کم ہی دکھتے ہیں کوئل ہو گئی کوئل بہت اچھا بولتی ہے اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے کوئل کی آج کل تو بہت کم دکھتی ہے کوئل اور جب بارش اورش ہوتی رہتی ہے تو زیادہ نہیں دکھتی بارش اورس رکتی ہے اس کے بعد خوب دکھتی ہے گھر میں تو اتنا نہیں آواز آتی باہر جب نکلیے یا تو پھر جنگل میں اب پہلے جیسے نہیں دکھتی ہے پشو یا پکچھی